मुंहिंजो नालो सुशीला आहे मां सिंधी मीडियम ॾह दर्जा पढ़ियल आहियां मुंहिंजे स्कूल जो नालो ए सी एस हाए स्कूल आहे मां किन तक़्लीफ़ुनि जे करे अॻिते पढ़ाई न करे सघियमि मुंहिंजे घर में मूंखां वॾो भाउ नन्ढो भाउ नन्ढी भेण आहे वॾो भाउ ऐं नन्ढी भेण जी शादी थियल आहे वॾे भा खे ॿ पुट आहिनि नन्ढी भेण खे ॿ बेबियूं आहिनि वॾे भा जो पुटु सी ए ऐं बी कॉम आहे नन्ढे भेण जूं बेबियूं ॿई पढ़न्ड़ आहिनि मूंखे घुमण जो शौक़ु आहे मां हरिद्वार श्री आनंदपुर उर्ली नासिक पिणि घुमियल आहियां ऐं मूंखे रोटी करण जो शौक़ु आहे जंहिं में मां अलॻि अलॻि तरह जूं डिशूं ठाहींदी आहियां ऐं मुंहिंजो श्री आनंदपुर दरॿार जो नाम वरितल आहे जेको मां हमेशह जपींदी रहंदी आहियां ऐं दरॿार वेंदी रहंदी आहियां